हलो नमस्ते नमस्ते हरि ओम अंकल तहां अंकल नंदलाल अंकल था ॻाल्हायो त तव्हां अंकल टैक्सी हलाईंदा आहियो हा त अंकल अन असां अन जयपुर मां आया आहियूं हुते त अन असांखे न हिते पंदरहां ॾींहं रहणो आहे तव्हांजे कच्छ में त पोइ अन असांखे न घुमण जे लाइ तव्हांजी टैक्सी बुक कराइणी आहे त तव्हां अंकल हिकु ॾींहं जो घणो वठंदा आहियो भाड़ो हिक ॾींहं जो घणो वठंदा आहियो किरायो पंदरहां सौ त ॾाढा आहिनि अंकल असां पंदरहां ॾींहं बुक कराईंदासीं त कुझु गुंजाइश हुजे त अछा ॿारहां सौ त अंकल अन हिते छा छा घुमणु लाइक़ु आहे भुज अछा त पोइ अंकल अन ऐं खाधे पीते जो अंकल छा बंदोबस्तु आहे अछा खाधे पीते जो थी वेंदो त पोइ अंकल द्वारका कहिड़े पासे आहे द्वारका थी वियो ऐं सोमनाथ बि वञिणो आहे अंकल सोमनाथ ऐं दीव दमन कहिड़े पासे आहे अंकल दीव दमन दीव दमन अछा त पोइ अंकल अन पंदरहां ॾींहनि लाइ तव्हांजी असांखे गाॾी बुक कराइणी आहे त केॾी महिल निकिरंदा भई सुबुह घणे लॻे निकिरूं हुंअ भई जीअं शाम ताईं पाण मोटी अचूं त जीअं अंकल सोमनाथ ऐं द्वारका त परियां आहे त पोइ हुते राति रहण जो बंदोबस्तु हूंदो न भई जीअं द्वारका में त अंकल राति रहणी पवंदी न द्वारका त वरी पर द्वारका मां अंकल वापसि कीअं ईंदासीं हुते हूंदियूं न धर्मशालाऊं या होटलूं अछा थी वेंदो हा त पोइ पंदरहां ॾींहनि लाइ मां तव्हांखे बुक कयांव थी अंकल इहो ई तव्हांजो नम्बर अथव नम्बर तव्हांजो इहो ई अथव हा त पोइ मां अन जेके असां सभु पाण में गॾिजी आया आहियूं त सलाह कयूं पोइ तव्हांखे मां कलाक खां पोइ वरी फ़ोन करे ॿुधायांव थी पोइ सुबुह जो भले पहिरीं भुज हलिजो या माता जे मड हलिजो ठीकु आहे न अंकल भले भले हलो हरि ओम अंकल